नमस्ते मैं छोटे छोटे बच्चों का दुका कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ हाँ छोटे छोटे बच्चे हाँ दोनों का बड़े फ्रॉक चाहिए बूट चाहिए

एस्पेसली बच्चों दोनों के लिए ले रहे हैं हाँ हाँ ठीक

नीचे वाला जैसे लैगी वाला पैन्ट आता है ना वह चाहिए नान बच्चों के लिए साहब चड्डी है टी सर्ट है हाँ हाँ हाँ हाँ सब कुछ चाहिए दोनों चाहिए सर्ट टी सर्ट दोनों हाँ वह भी लड़कियों के लिए जैसे ऊपर का आता है टॉप ओप आता है वह भी चाहिए

लेना है वही दुकान खोलना है तो मज़े का कपड़ा लेना है

तो वही होगा दस दिस दस फिट की दूरी होगी मकान में बड़ा सा मकान है

हाँ हाँ रोड पर है

हाँ जैसे कम दाम में हो अच्छा अच्छा क्वालटी हो

ठीक है यही एड्रेस दे देते हैं ना मेन मार्केट है प्राइस कितना है कितना प्राइज है दोनों का प्राइज बताइए ठीक है नमस्ते भिजवा दीजिए